जि'यां की में तुसें गी सनाना चाहन्नीं जि'यां जानवर न अजकल उ'नें गी मारिऐ किन्नी सारियां चीज़ा बनदियां न जि'यां लैदर दे बैग पर असेंगी एह् किश नेईं करना चाहिदा ऐ असेंगी जानवरें दी बी जिद़गी गै हुंदी उ'नें बी इक जीने दा हक ऐ उ'नें बी जीना चाहिदा असेंगी ऐसी चीज़ करनी चाहिदी जेहदे कन्नै साढ़ा बी कम्म चलदा र'वै ते जानवर बी बचे रौह्न जि'यां अजकल अस जूट दे बैग होई गै जूट दियां चीज़ा होई गेइयां ओह् सब किश लैना चाहिदा जूट दियां चीज़ां गै यूज करनी चाही दियां जि'यां कालज दियां कुडियां स्कूल होई गेआ लोकें दे बच्चे उत्थै जंदे पढ़ने पुढ़ने गी ते उत्थै बच्चे लैदर दै बैग लेइयै जंदे असें लैदर दे बैग नेईं लेई जाना चाहिदा असें जूट दे लेने चाहिदे जेकटा दिक्खो अजकल जागते दियां उने बी अजकल लैदर दै लेते आसे नी लेने चाहिदे आसेगी जूट दे लेने चाहिदे कि ऐह्दे कन्ने जानबर बच्चे रोहने जानबर बी ठीक रोहना आसे गी बी जीने दा हक ऐ हैनी आसे गी उंहे गी जीना देना चाहिदा